جب مجھے كھانا پكانے كی ضرورت پڑتی ہے تو عام طور پر میں اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہوں یا پھر اپنی والدہ سے پـوچھتی ہوں اس كو اس كے علاوہ مجھے فیوزل كے بارے میں صرف یہی كہنا ہے كہ فیوزل كہ فیوزل والی روایت كا كھانا پكانا یعنی دیسی یعنی دیسی كھانا پكانے كا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں سے ہی سیكھا جاتا ہے یعنی آپ كے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں عورتیں ہوتی ہیں یا جو بڑے بوڑھے كام كاج كرتے ہیں انہیں انہیں سیكھنے كو ہم فیوزل كھانا پكانے كا طریقہ كہہ سكتے ہیں اور یہ ثقافتی روایت كے عناصر عناصر سے بہت بہتر ہوتا ہے اور اس كی ضرورت ہم تمام ہم تمام لوگوں كو ہونی چاہیے